अ हेलौ आच्चा मा खबर दे औ दे दे दे आमफ्राय माबा बुंगोन नामा अ सेरिकालचार नि बागै औ औ अ आच्चा आच्चा आच्चा औ औ आंनि रिचार्साथ' नैबे ओ सेरिकालचारनि सायाव नो ओ जेरै बर' हिसाबै जोंना गामिफ्राव एम्फौ फिनाय थायो इन्दि लुनाय एम्फौ फिनाय दा बेफोरनि सायावनो आङो खालामदों दा नोंथाङाथ' ओ सासे बिजिनेस मेन हिसाबै सेरिकालचारखौ जुदि नोंथाङा देभलप खालामनो गोसो जुदि दङब्ला नोंथाङा बे एम्फौ फिनाय आरो एम्फौ फिनानै जोङो माखासे ओ इन्दि फिथोबजों जों रां खामायनायनि बारै नोंथाङा ओ माखासे खामानिखौबो मावनो हायो आरो औ माने आजि खालिथ' इन्दि लुनाय इन्दि फिनाय ओ इन्दि फिथोबा गोबां माने ओ बेसेन गोसासै ओ बेखौ फान्नानै गोबां रां खामायनो हायो आरो दा नैबे मुगा जिफ्राबो गोबां बेसेन माने जोङो जोंनि हादोरनि बारैबो गुबुन हादोरावबो जोङो ओ साप्लाइ हरनो हायो औ बेफोरबादि रां खामायनायनि गोबां लामा दङ आरो ओ ओन्थाङा जुदि मावोबा बेखिनिखौ मावनो हायो आरो औ आरो जोबोद इजिबो खामाना आरो जों बर'फ्राथ' ओरैनो फिखायो नालाय दा बे जोंनि थाखाय जोबोद माने खामाना मावनो इजि आरो ओ बेखिनि औ टेंकिउ टेंकिउ टेंकिउ औ दे जागोन